जी हाँ मैं एक बार सिक्कों के संग्रहकर्ता के क्लब में शामिल हुआ था हमारा यह क्लब जी सी एफ के पास पड़ता है और यहाँ पर सभी उम्र के लोग थे मैं वहाँ पर सबसे छोटा था उस समय मेरी जो आयु थी वह मात्र सोलह वर्ष की थी और सारे लोग जो थे वह मेरे से बड़े थे कोई पच्चीस साल का कोई छब्बीस साल का था और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग थे उनके पास तरह तरह के सिक्के थे जो कि वह अलग अलग देशों में घूम कर अपने पूर्वजों से या अपने दादा दादी लोगों से मांग कर लाए थे जो कभी उस देश में गए थे तो उन्होने वहाँ के निशानी के तौर पर तथा एक संग्रेह के रूप में एक एक सिक्का रखा था अपने साथ जो सिक्कों का संग्रह था वह काफ़ी अच्छा था और वहाँ का जो अनुभव है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए जो कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ इस पर किंतु वहाँ के जो लोग थे उनके जो सिक्के थे उनके पास मॉरिशियस भारत के पुराने सिक्के अशोक के समय के सिक्के भी मौजूद थे मैंने वहाँ पर भारत के इतिहास के सबसे पुराने सिक्के तथा जो पहले जो सिक्के पहली बार चलन में आए थे बैंक द्वारा जो जारी किए गए थे वह सिक्के भी देखे इन्द्रा गाँधी जी के समय के सिक्के गाँधी जी के समय के सिक्के साथ ही साथ पुराने नोट और विदेशी मुद्राऍं जैसे कि यू एस डॉलर अमेरिका इंग्लैंड का पाउंड और तो और रशिया के भी सिक्के मैंने देखे मॉरिशियस तथा श्रीलंका एवम थाइलैंड सिंगापुर जैसे प्रसिद्ध देशों के सिक्के मैंने देखे जो कि एक काफ़ी अलग अनुभव था और साथ ही साथ मेरे को वहाँ से अलग अलग मुद्राओं के बारे में जानने को मिला